मेरा सबसे पसंदीदा मौसम है बारिश मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बारिश के समय में जो चारो तरफ़ हरियाली होती है पेड़ पौधों की या जो सुगंध होती है जो मिट्टी से आती है और मुझे जंगलों में घूमना ट्रेक्किंग करना तो बारिश के मौसम में मुझे बहुत अच्छा लगता जैसे जयपुर में नाहरगढ़ का किला है वह बारिश के समय में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है वहाँ से पूरा जयपुर दिखाई देता है तो मेरा जो सबसे पसंदीदा मौसम है वह बारिश का है